आंनि गामियाव गय फालांगि आरो अन्थाइ बालानि फालांगि मैगं थाइगंनि फालांगिफोर दङ आंनि गामियाव गय फालांगि होन्नानै बुंनो थाङोब्ला सोरबा सासे मालिगआ सोरनिबा न'खरनि गय फान्नायफोरखौ गय फान्नायफोरखौ बायथुमनानै बबेबा मोनसे गुदामाव फानहै फानहैयो आरो अन्थाइ बालानि फालांगि होन्नानै बुङोब्ला अन्थाइ बालाखौ दैनिफ्राइ बोखांनानै आरो न'फोरनि नांगौ जानायफोराव रान्नानै होन्नाय जायो मैगं थाइगं फालांगिफोरा गामिनि गोबां सुबुंफोरानो मैगं थाइगं खुवैनानै दखान गलायाव मैगं थाइगं फान्नाय फान्नायखौ जों नुनो मोनो आंनि गामियाव बांसिन मैखोमै फालांगि होन्नानै बुङो बुंनो थाङोला मैगं आरो गयनि बोथो बोथोर बोथोर सौफैबोला गय दैज्लां आरो मेसें बांसिन बुं बांसिन फालांगि होन्नानै बुङोब्ला अन्थाइ आरो बाला बेफोरखौ बेफोरनो बांसिन अन्थाइ बालायानो बांसिन सोलिनाय जायो मैगं फालांगि होन्नानै बुङोब्लाबो गोबाङानो मोनफ्रोमबो गो दैलां मेसें राग लाया लासिनो मैगं फालांगिखौ खालामनाय जायो